اردو زبان بہت اچھی زبان ہے لیکن کچھ غلط فہمیاں اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس میں کہ لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی اردو زبان آج کل کی جنریشن کو تو یہ سب سمجھ میں نہیں آتا اردو زبان ان لوگ کو تو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے کیونکہ یہ لوگ کو تو تعلیم انگلش تعلیم دی جا رہی ہے اردو زبان سے تو کچھ واقف ہی نہیں ہے آج کے نئے نسل کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان لوگ کو کچھ معلومات بھی نہیں ہے اردو زبان کے بارے میں پہلے کے زمانے میں اردو بہت اچھی چلتی تھی اور اردو شاعر اردو ادیب وغیرہ بہت اچھی زبان بولتے تھے اور اس کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے اردو زبان کا لیکن آج کل تو کچھ معلوم بھی نہیں ہے اور مدرسے بھی نہیں ہیں اردو کے آج کل اور تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی پورا انگلش ہو گیا ہے انگلش زبان کو ترجیح دی جا رہی ہے اردو کے بارے میں غلط فہمیاں بہت سی ہو گئی ہیں اور اردو جو ہے سو نکال دیا جا رہا ہے اسکولوں سے بھی یہ سب غلطیاں کر رہے ہیں اردو نکال کے کیونکہ ضروری ہے آج کل کے بچوں کو اردو تعلیم دینا ضروری ہے کیونکہ معلومات بہت اچھی ہوتی ہے اردو سے اردو سیکھنے سے بہت چیز کی معلومات ہوتی ہے اور بات چیت کرنے کا طریقہ بھی سلیقہ بھی سیکھتے ہیں اردو سے وغیرہ وغیرہ